ہمارے ملک ہندوستان میں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمت نے بہت زیادہ بائکنگ کو متاثر کیا ہے لوگ مطلب زیادہ سفر ہی سفر کرنے میں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ پیٹرول کی زیادہ قیمت بڑھ گئی ہے تو ہر چیز کی اسی حساب سے قیمت بڑھ گئی ہیں چاہے لوگ روزمرہ کی کوئی بھی چیز ہو ہر چیز کی صرف اور صرف پیٹرول کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں کہ جب کوئی کسی چیز کو کہیں سے لانے اس کو ایکسپورٹ کرنے میں جو پیسہ لگتا ہے اسی اسی بیس پہ ہر چیز کا قیمت بھی بڑھتا ہے اور خاص طور پر ہمارے ملک میں ایندھن کا استعمال زیادہ استعمال ماحول کو بہت زیادہ نقصان دہ ہے ایندھن بھی اگر ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس میں پردوشن بہت زیادہ پھیلتا ہے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہیں اور اس وجہ سے لوگ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں اور بہت بہت سارے لوگ ان نقصان دہ چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں